हैलो डाक्टर साह्ब नमस्ते केह् हाल ऐ ओह् कुत्थै न हट्टियै गै अच्छा ते थुआढ़े शा दोआऽ लैती ही ते खंघ बड़ी ऐ फर्क निं होएआ हां हां खंघ नेईं बो घटी थुआढ़े शा पैह्लें बी दोआई खंंदा रेहा हा अ'ऊं पैह्लें फर्क पेईं जंदा हा बो हून एह्किया बारी नेईं पेआ हां हून केह् दोआई मा'राज थुआढ़े शा में बोतल पी ओड़ी एह्दे शा शराबै दी पीती दी होंदी तां तां बी फर्क होई जाना हा हां उ'ऐ तां पुच्छा ना तुसें ई के रम्म पी ओड़ां तां पौऐ उ'दे कन्नै फर्क जां बाद्धा नेईं जैदा बाद्धा होई जाह्ग ता महां डाक्टर साह्ब होरें ई पुच्छी लैन्ना पैह्लें हां ते दोआरी दोआऽ देनी डाक्टर साह्ब बो खंघ बड़ी ऐ पैग्ग बी भी बड़े दूर जाना पौंदा ते ते दोआऽ तुसें चैक्क करियै देनी ऐ दोआरी ओह् पर्ची आह्नना पौह्ग जां इ'यां चली जाह्ग कम्म

जेह्की दित्ती दी ही ते उत्त कन्नै इ'यां थोह्ड़ा राम होआ हा इक द'ऊं दिन ते भी दोआरा बाद्धा होई दा

अबो इ'यै नेही तेज देगे तां बेड़ा गर्क ऐ

ना लगदा निं ऐ मा'राज मिगी जनेह् तुस डाक्टर होर न पैह्लें बड़ी स्हेई शैल दोआऽ दिंदे हे बो अजकल तुस इ'यां गै करा दे

मा'राज नर्स बी खबरै कनेही ही थुआढ़ी आपूं कन्नै हे तुस कोई गल्ल निं किन्ने बजे होना तुसें अस्पताल कोई गल्ल निं खरी खरी तां